हां जी में ते आक्खनी आं कि इ'नें गी बचाना असें असें इं'दी पैह्ले ते असें ते इ'नें गन्द गुन्द नी इत्थें पाना चाहिदा ठीक ऐ एह् नी ऐ कि इत्थें सुट्टेआ खाद्धा ते इ'यां सुट्टू उड़ेआ इत्थें ते सरकार नू बी दिक्खना चाहिदा ऐ मतलब समें कम्मै समें कन्नै दिखदे रौह्ना चाहिदा इनें कि कुदै हूनै टुटे न ऐ जां फिर इ'यां रिपेयर करना होना इनें टाइम टू टाइम इ'नें गी रिपेयर करो ते में आक्खनी अपने हैरी कल्चर हैरिटेज गी हून इयां बचाइयै रक्खना चाहिदा प्रिजर्व करी रक्खना चाहिदा ताकि इ'नेंगी दिक्खो ना आने आह्ले भविष्य जो बच्चे आने आह्ले बच्चे ऐ उ'नें बी पता होना चाहिदा ते उं'दे आस्तै इ'नें गी बचाइयै रक्खना हून ते बच्चें नू ते मतलब पता ही ऐ लेकिन जेह्के बच्चे बड्डे होने उंदे आस्तै इ'नेंगी बचाइयै रक्खना साड्डे राजे राजे महारानियें दे घर ऐ इक तरह दे असें बचाइयै रक्खना चाहिदा एह् ते साड्डी एह् ते साड्डी इक तरह् दी साड्डा एह् कम्म ऐ फर्ज ऐ साड्डा कि असें इ'नेंगी बचाइयै रक्खना जियां दिक्खो इत्थै साड्डे इत्थें ओह् ऐ राजे दे मैह्ल है नी असें असें ओह् मतलब ओह् मैह्ल साफ सुथरा रक्खना हून ते उत्थें कम्म चला दा ऐ सरकार ने कम्म लाए दा ऐ ते असें में ते इ'यै आक्खनी आं कि असें एह् बचाइयै रक्खना हून अपने आने आह्ले फ्यूचर आस्तै भविष्य आस्तै